नमस्ते भैया कौन कौन मछली है हमको मछली चाहिए जिसे रोहू क क्या भाव है अरे यार सौ रुपये कम कीजिए अरे हम कम भाव से चाहिए

अरे कम कीजिए कि सत्तर लेकर हम क्या भाव से का भाव है के क्या भाव है अरे तो थोक लेना है ना कम कीजिए यह नैना नैनी अरे कुल वही भाव रहेगा तो हम किसे बेचेँगे हमें कुंटल मे ना लेना है अच्छा यह मंगमुंस

मंगुस क् मंगुस का सही है अरे प्यासी

और कम कीजिए थोड़ा दाम कि कुंटल लेना है ना तो हम को रुपये बेचेंगे दाम हमको पाता भी रहेगा

हाँ ठीक है तब मंडी कब से कब खुलती है शाम को शाम तक कब तक रह रहेगा

पैसा कल चाहिए कि ऑनलाइन तो हम बाद में कराएँगे ठीक है नमस्ते भैया कल आएँगे